हिन्दी बात बोलने वाले लोग ऐसे लोगों से कैसे बात करते हैं जो उनकी भाषा नहीं बोलते हिन्दी भारत की राष्ट्रीय भाषा है तो अधिकतर भारतवासी तो हिन्दी भाषा बोल लेते हैं लेकिन यदि विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं उनको आम लोगों से सम्पर्क करने में बहुत परेशानी होती है फिर भी आज कल तकनीकी विकास बहुत हो गया है और इस तरह के हमारे यहाँ लोग भी उपलब्ध रहते हैं जो दोनों भाषाओं को जानते हैं कई भाषाओं को जानते हैं वो हिन्दी सुन कर उन विदेशियों को उनकी भाषा में बदल कर के बता देते हैं और नहीं तो आज कल तकनीक बहुत ज़ादा जो है प्रचलित प्रचलन में हैं तो उसके लिए क्या है वो लोग अपना तकनीकी तौर पर भाषा को दूसरे एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल लेते हैं इससे उनको भी सुविधा रहती है और हमें भी सुविधा रहती है वो लोग हिन्दी भाषा सीखने भी लगे हैं अब लोग हम लोग जैसे हम लोग दूसरे देशों की भाषाऍं सीखी हैं ऐसे वो लोग भी हमारी भाषा को सीखने लगे हैं